ज़्यादा पैसा बचाने के लिए हम पहले तो अपने अकाउंट हम ऑनलाइन ऐप चलाते हैं उसको हम उसमें पैसा रखते हैं और हम जैसे किसी को फॉलो नहीं करते बहुत सारी रील वगैरह आती हैं तो उसको देखते हैं तो उससे समझ में आता है कि आजकल जैसे ट्रेंडिंग वगैरह हरेक चीज़ ऐप्स आ गया उसमें पैसा इन्वेस करने से उससे पैसा आप आठ सौ का अट्ठारह सौ भी हो रहा है सत्ताईस सौ सत्ताईस हज़ार भी हो जा रहा है तो वह सब ट्रेंडिंग ऐप्स में भी पैसा इन्वेस करता हूँ सियर मार्केट वगैरह में भी पैसा कुछ इन्वेस करता रहता हम मैं तौर जैसे हाई भुइए ड्रीम इलेवन वगैरह हो गया तो इसको भी मैं बहुत खेलता हूँ बहुत पसंद करता हूँ जैसे बीस बाईस वगैरह ऐप्स हो गया इसको इसमें इसको मैं भी पैसा में अच्छा इन्वेस करता हूँ तो वह मेरे को अच्छा पैसा इन्वेस मेरा बचता है सियर मार्केट में मुझे बहुत यह सब मुझे समझ में आता है किस वजह से कि मुझे मैं ऐसे ही पैसा बचा पाता हूँ और मेरा पैसा अच अच्छा खासा ज़्यादा पैसा ऐसे ही बचता है क्योंकि मैं ऑनलाइन वर्क फॉलो करता मैं किसी को नहीं हूँ सिर्फ रील वगैरह जो आती है इस्टाग्राम पर सिर्फ इसिको देखता हूँ इसी से समझ में आता है कि आजकल क्या चाल क्या चल रहा है कौन है पाया है गेम खेलने के लिए या कोई सेयर मार्केटिंग या कुछ भी ऐसे अच्छे हैसो क्या जैसे एक ऐभीट ऐभीएटर आ गया उ है उसको भी मैं अच्छे खेलता रहता हूँ तो उसको खेलने से मेरे पैसे अच्छे इन्भेस्ट मेरे बचते हैं और जैसे कि यह लूडो आ गया है इसको भी खेल खेलता रहता हूँ इसमें भी पैसे अच्छे मेरङ मैं इन्वेस्ट करता हूँ बचाता हूँ रखता हूँ तो इस्क यह सब चीज़ों से मेरे पैसे बचे रहते हैं अच्छे बढ़े रहते हैं मेरे पैसे ज़्यादा होते हैं तो मैं यह सब चीज़ें ज़्यादा खेलता रहता हूँ और करता रहता हूँ हीनवेस मुझे यह सब चीज़ें करना बहुत पसंद आती है कहने का मतलब है कि हमारा यह सब चीज़ें हर एक इक इंसान को करना चाहिए जो उसे पसंद है और ब और यह सब ऐप ख सबको खेलना चाहिए पैसा इन्वेस्चिंग करना चाहिए समझकर क्यों आजकल बहुत लोग फ्रॉड भी करने लगे हैं यह से ऐसा बहुत सारे ऐप आने लगे लेकिन यह सबसे बहुत सावधान होकर अपना वर करना चाहिए बाकी इन्वेस करना चाहिए पैसे बाकी किसी को पर आज के टाइम में भरोसा नहीं करना चाहिए कोई क्या फ़र्ज़ी चीज़ें बहुत आजकल चल चलती है बहुत फ्रॉड चीज़ें उससे बहुत दूर रहना चाहिए हम तो सीधा जानते हैं कि अपनी चीज़ें अपने हाथों में है तो इस यह सब चीज़ें ऐप्स वगैरह और अपने मोबाईल बैंक में यह सब में पैसा में इन्वेस करता हूँ तो मुझे अच्छी खासी एफ डी वगैरह भी यह सब भरता हूँ मुझे बहुत फायदेमंद होती है मेरे लिए वही पैसे मेरे अच्छे बचते हैं यह सब वगैरह में और रही बात आपका यह हो गया रमी सलकल वगैरह तो इसको भी मैं खेलता हूँ तो इसको मैं भी मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं मैं जो थोड़े बहुत इन्वेस करता हूँ तो उससे थोड़े ढेर पैसे थोड़े ज़्यादा पैसे डबल पैसे कभी कभी तो तीपल पैसे ऐसे करके मुझे आ जाते हैं कुछ पैसे मिल जाते हैं